स्वास्थ्य सेवाक अगर देखल जाय तऽ ई बिहारमे बहुत जगह एहन छै जे की गरीब फैमिली सँ बिलॉन्ग करै छै हुनका घरमे अगर किनको मोन खराब या तबियत खराब भेलनि तऽ ओ बहुत देर नहि करैत सरकारी हस्पतालमे जाइ छथिन आ अगर एतै देखल जाय तऽ जे अमीर फैमिली के छथिन ओ अपन जेकरा तबियत खराब होइ छनि हुनका लऽ कऽ ओ कोनो सरकारी नहि कऽ कऽ प्राइवेट हॉस्पिटल मे जाइ छथिन अगर बिहारमे देखल जाय तऽ स्वास्थ्यक बहुत कम सरकारी प्रयोग होइ छनि जतय की लोक प्राइवेटे सँ ज्यादा करबै छथिन एकर कारण ई छनि अगर ओ जाइ छथिन तऽ ओकरा नीक दवाइ नहि दै छनि या ओ दूर परै छनि जाहि के कारण ओ ओतौ नहि पहुँच सकै छथिन अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर गांवमे रहै तऽ नीक सेवा या सुविधा अगर मिलल जाय लोकके तऽ ओ गाॅंवेमे अपन इलाज करैथिन एतऽ दरभङ्गा झंझारपुर या दिल्ली नहि भगथिन जेनाकि अखन बिहारमे जादातर भऽ रहल छनि कनियो बुखार लागै छनि तऽ सीधा झंझारपुरमे जाकऽ प्राइवेट मे चेक करबै छथिन आ एतौ बहुते सुंदर महरैलम या झंझारपुरमे सरकारी हॉस्पिटल छनि ओतौ कमे जाइ छथिन लोकसभ एहि के हम इएह कहि सकै छियन खराब तऽ नहि बढ़ियाॅं छथिन पर ई पैसा पर डिपेंड करै छनि जेकरा पास जेहन पैसा छनि ओहि हिसाबसँ ओ इलाज करबै छथिन